ہندوستانی نقل و حمل کا نظام بہت اچھا ہے ہم لوگ گاؤں میں دیہات میں رہتے ہیں لیکن وہ شہر میں بڑی بڑی گاڑیاں وغیرہ چلتی ہے دیہات میں نہیں چلتا ہے غریب کو پریشانی زیادہ ہوتا ہے امیروں کو فسلٹی وغیرہ زیادہ ملتا ہے بڑے بڑے آدمی لوگ جو ہے شہر میں کوئی پریشانی سے نہیں رہتے لیکن دیہات میں زیادہ پریشانی وغیرہ ہوتا ہے یہاں سرکاری نظام وغیرہ بھی ہے شہر میں اچھا ہے گاؤں دیہات میں بہت کم ہے بجلی وغیرہ کا ہے فسلیٹی وغیرہ ہے تبھی سبھی شہر میں ہے گاؤں دیہات میں نہیں ہے گاڑی وغیرہ کا نظام وغیرہ جو بھی ہے شہر میں ہی ہے زیادہ گاؤں دیہات میں بہت کم ہے اس کو وہ بھی پریشانی زیادہ ہوتی ہے گاؤں میں بہت کم یہ رہتے ہیں بجلی وغیرہ لائٹ کٹتا پٹتا لائٹ کٹتا بہت زیادہ ہے سڑکیں سڑکیں وغیرہ جو بھی ہے بہار میں بہت زیادہ خراب ہے اور بینگلور میٹرو وغیرہ اچھا چلتا ہے دہلی پنجاب کلکتہ وغیرہ جو بھی ہے اچھا چلتا ہے بینگلور وغیرہ اس میں لیکن دیہات علاقوں میں جو بھی ہے نہ بہت خراب ہے اور رستہ ہے وہ رستہ ہے گاڑی گھوڑا کا بہت زیادہ پریشانی وغیرہ سبھی ہوتا ہے